आसपास के गाँवो और शहरों में हमारा बहुत बार आना जाना होता रहता है क्योंकि हमारे सबके रिश्तेदार इधर उधर फ़ैले हुए हैं इनके अलावा भी गाँवों से शहरों से जो गाँव कल गाँव के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ शहरों से काम होता है और जो शहर के लोग हैं उनका कुछ ना कुछ गाँवों से भी काम होता है मतलब हर जगह ऐसा कुछ नी है कि कहीं नहीं जा सकती है वहाँ पर कुछ काम नहीं है तो इस वजह से हम इधर उधर आते जाते रहते हैं कई बार गाँवों में होता है तो गाँवों में अच्छी सब्जी है छाछ वगैरह मिलती है तो हम उनको लेने के लिए भी जाते हैं कुछ ऐसे भी गाँव है जहाँ लोग गाँव छोड़कर शहर में आ गए लेकिन आज भी उनके आराध्य देव देवी देवता कुलदेव गाँवों में रहते तो वह लोग उनकी भी समय समय पर आराधना करने के लिए गाँव जाते हैं गाँव वाले अपने रोजगार के लिए शहर आते हैं तो ये तो लगभग चलता ही रहता है गाँवों से शहर और शहर से गाँव में आने जाने के लिए